ई मैथिलीमे इएह छै कि आदमी अपना घरमे पै बाल बच्चासँ परिवारसँ बोलै छै मैथिलियेमे मगर लड़िका सभ भी अबै छै पढ़ि लिखिके तऽ ओकरो साथ मैथिलीएमे बऽ बजल जाइ छै मगर लड़िका सभके मैथिलीके किताब तऽ मिलै छै नहि कि मैथिली बोलतै लिखतै आओर ए हमसभ बोलै छियै मैथिली मगर बच्चा सभ नहि मैथिली बजै छै उ सभ हिन्दी बोलै छै भोजपुरी बोलै छै इएह सभ छै एकरा किताब मिलतै तब ने बच्चा सभ पढ़ितै तऽ बुझतै कि हँ मैथिली किताब छै किताबमे दै छै आओर किताब पढ़लक तब बच्चा सभ ने आगे बढ़ल से बढ़ैके लड़का सभके नहि छै आओर हमसभ बोलै छी मैथिली आओर उ बच्चा नहि बोलै छै जे मैथिली उ सभ हिन्दी बोलै छै तऽ हिन्दीमे हमसभ नहि सम समझनी आओर नहिये समझनी तऽ इएह सभ बात छै एकराके मैथिली किताब चलै तऽ आओर अच्छा बात छै मगर बच्चा सभके चलाबैके खातिर आगे बढ़ाबै खातिर मैथिली किताब एक लेखे चाही तो इएह सभ बात छै आब मैथिलीके लड़िका पढ़तै तब ने इसकुल कॉलेज कहींपर आगे बढ़तै अइसँ नहि बढ़ि पबै छै बन्द कऽ दियै